म्हजे भोंवतणी न्हय दोन ए टी एम आसात एक म्हणल्यार स्टेट बँकाचें आसा आनी दुसरें म्हणल्यार न्हय कॅनरा बँकेचें आसा दोनूय ए टी एमां सद्यां तरी ट्वेंटी फोर अवर्स चल चलता आनी म्हाका न्हय घरा कडेन सावन दोनूय ए टी एमां खूबच लागीं आसा सो म्हजे केन्नाय पयशे वीतड्रॉवल करपाचे आसा ओर डेपोजीट करपाचे आसा जाल्यार हांव दोनूय बँकांत एनीटायम वचून यूज करतां सद्या तरी न्हय दोनूय ए टी एमा खूबच बरीं चलतात केन्नाय मोडलीं बी जाल्यार टॅक्नीशन येवनय रोकडेंच सारके करतात ह्या ए टी एमांत सद्दा तरी न्हय पयश्यांची केन्ना जाणीव जालीच ना खंयच्याय वेळार वचून पयशे काडपाक शकता म्हाका तर गेल्ले गेल्ले पावटी कसलेंच पयश्यांचे प्रोब्लेम जालेच ना एनीटायम पयशे वितड्रॉवल करपाक गेलें एनीटायम पयशे वितड्रॉवल करपाक मेळ्ळ्या जावं डेपोजीट करपाक गेलां तेन्नाय म्हाका बिनदास डेपोजीट करपाक मेळ्ळां कित्याक तांचें केन्नाच टेक्नीशनाचे ओर कसलेच प्रोब्लेम केन्नाच जावं ना म्हाका इवन बँकेंत सरवीस तर सद्या तरी बरी आसा खूब अशे कस्टमर लोनिंगाक येतात डेपोजीट करपाक येतात जावं बँकिंगाचें इंटरस्ट रेट ओर एफडीच्या बद्दल थोडेंशें इनफोरमेशन घेवपाक येतात आनी ए टी एम तर खूबच हेल्पफूल आसा ट्वेंटी फोर अवर्स चलता केन्नाय कोणाक कसली एमरजंसी आसा जाल्यार त्यो एनीटायम वचून तें वितड्रॉवल करपाक शकतात इवन तुका कोणाक एमरजंसी डेपोजीटय करपाक जाय जाल्यार तूं वचून डेपोजीटय करपाक शकता सो ताका लागून हें ए टी एम खूबच हेल्पफूल आसा म्हणून हांव ए टी एमाक आवट ऑफ टेन सेवेन रेटींग करतां